हमरा भाइ बहन तीनगो बहीन है बहुत तीनगो बहीन है दो भाइ है

हमको सबसे अच्छा बड़ी बहन लागै है हम ओकरा से जादा हमरा से प्यार बहीन से रहै है बड़ी बहन हमरा अच्छा लागै है तीनगो भाइ छै दूगो भाइ छै तीनगो बहीन है सभ बहीन से बोलैत छियै बतियाइ छियै सभके पास रहैत छियै ओहिमे कोइ कमी नहि छै

तीनगो बहीन है दो भाइ है ओहिमे कोइ कमी नहि है सभ बहीन से तीनू बहीन से प्यार आओर भाइ से प्यार रहै है बहन सभ सभ टोकै है घर पर रहैत छियै तऽ अगल बगलमे बहुत बहन छै गाँव घरके बहुत भाइ छै अपन तीन बहन है दो भाइ छियै ओहिमे कोइ कमी नही है हमर बहीन सभ बहुत अच्छा छै तीनगो बहीन छै दूगो भाइ छै